जेन्ना एकादो खेळ ग्रावंडार चलता तेन्ना आमी त्या प्लेयरांक खूब सपोर्ट करता सपोर्ट करता आसतना आमी तांकां बोवाळ मारता आनी त्या बोवाळेंतल्यान आमी खूब आनंद घेता आनी तांकां मात् तांची उमेद वाडयता आनी तांगे उमेद वाडपा खातीर तांकां खूब सपोर्ट करपा पडटा आणी आनी तातूंतल्यान आमकां बरें दिसता की आमी तातूंतल्यान एक बरें गूण मेळटा आनी थोडे लोकांक खेळ पळोवपाक खूब आवडटा आनी जेन्ना एक खेळगडो जेन्ना तो आपल्या मित्र आसो उरता तेन्ना ताका आमी खूब सपोर्ट करता आनी सपोर्ट करून ताका लास्ट मॅनार दवरता आनी तातूंतल्यान आमी एक वेगळोच आनंद घेता आनी खेळ चालू आसतना सायडीच्यान भोंवतणी खूब लोक जमिल्ले आसता आनी ते सगळे लोक वेगवेगळ्या खेळगड्यां सपोर्ट करता आनी एक खेळगडो आसा तर तो विनर जाता आनी लास्ट सगळ्या विनस् टेकींग खेळगड्यांक एक नवे रूप दिता आनी सगळे जे खेळगडे आसा ते खेळपाक ग्रावंडार आयिल्ले आसता तेन्ना तांकां खूब सपोर्ट करप आनी तातूंतल्यान आमच्यांनी आनंद घेवप आसता